हमरो गाँव मे तऽ कम सऽ कम दू सए तीन सए तक मतलब घर छै आरो सब सब जाति छै हमरो गाँव मे जैसे जैसे संथाल छै बनिया छै फिर तोरहा छै ई सब जाति छै मतलब मियाँ छै सब जाति आरो ओकरा मे सऽ मतलब संथाल सब के पूजा होइ छै बहुत डांस करै छै ओहो सब पूरा गाँव यहाँ से वहाॅं तक इतना तक मतलब जहाँ तक संथाल रहै छै वहां तक डांस करै छै ढोलक मतलब मरदाबा सब ढोलक बजाबै छै लड़की सब डांस करै छै लड़की औरत सब पूरा रेडी हो के डांस करै छै आरो हमरो गाम मे शौचालय के कम से कम हर घर मे छै शौचालय लगभग रोड सब ठीके छै हमरो गाँवके आरो आओर यहाँ मतलब कुछ भी पूजा होय छै तऽ डांस डी जे तऽ नहि तऽ ओकरा मे बहुत डांस करै छै सब मिली जुली कऽ बहुत बहुत डांस करै छै पूरा भाइ बहन पूरा मस्ती करै छै सब पूरा गाँवके आदमी सब आओर पूरा पूरा घर मतलब पूरा घर मजा आबै छै पूरा पूरा गाँव गाँवके पूरा सब मिल कऽ सब डांस करै छै न तऽ बहुत मजा आबै छै पूरा सब केओ चेहरा पर हँसी मुस्कान रहै छै तऽ खुशी मिलै छै आरो आरो सब हर घर मे गाय छै भैंस छै बकरी छै सब छै सब घर मे घास काटै लऽ घास काटै लऽ जाइ छै खेत घास आनै छै फिर नहि तऽ बकरी चराबै लऽ जाइ छै बुढिआ सब आदमी फेर बुढबा सब भैंस चराबै लऽ फिर भैंस चराबै बकरी चराबै सब जाइ छै बाहर फिर रात मे आबै छै मम्मी सब तब तक खाना बनाबै छै आबि के गोर हाथ धोय के फेर खाय लै छै फेर दिन कऽ बकरी चराबै छै न ओहि से भूख